ہاں میری درزی کی دکان ہے اس میں میرے مصروف ترین جاں ملاقات رہتے ہیں میرے اس میں سے میں ایک جو سو وقت نکالتا ہوں وقت نکال کے جو سو پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہوں مشورہ کر کے جو سو ہم لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں گاڑیوں چلاتے ہیں گاڑیوں پہ بائک پہ جاتے ہیں ہم لوگ بائک پہ جا کے جو سو ہم بہت جگہ گھومتے ہیں ہم لوگ جو ٹائم رہتا ہے اس میں وہ ٹائم میں ہم لوگ گھومتے ہیں اور اچھے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں سب کرتے ہیں ہم لوگ اچھے سے جو سو گھوم کے کر کے ہم لوگ بائکوں پہ جا کے مزے کر کے آتے ہیں ہم لوگ اور اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو ہم لوگ چھ سات دوست مل کے جو سو جاتے ہیں اور جا کے جو سو بہت اچھے سے وہ کر کے آتے ہیں ہم لوگ ٹائم وقت نکال کے جو سو وہ انجوائے کر کے آتے ہیں ہم لوگ